ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ارے ڈاکٹر صاحب اصل پچھلے ہفتے سے سر مجھے بخار آ رہا تھا ہاں تو آپ نے محلے کی کلینک میں دکھایا تھا سر تو کیا نام کہتے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوا فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے اور ڈاکٹر دوا کھا لیتے ہیں جب تک دواؤں کا اثر رہتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے پھر بخار آ جاتا ہے اور چیک اپ کرایا تھا پچھلے ہفتے تو سب کچھ نارمل بھی تھا اکثر سر رات میں ہی آتا ہے اور کھانسی بھی رات میں رہتی ہے سر ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب بلغم بھی آتا ہے ہاں اصل کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب میں کسی کام سے باہر نکلا تھا ہے نا تو اچانک بارش ہونے لگی تھی تو وہیں اسی بارش میں بھیگ گیا میں تو اس دن تو مجھے بہت ٹھنڈ لگی تھی رات میں اور صبح ہوتے ہوتے جو ہے بخار آ گیا ڈاکٹر صاحب تو ہاں پھر یہی محلے کی کلینک میں دکھایا ڈاکٹر نے ایسے ہی نارمل سی دوا دے دی تو جب تک دوا کا اثر رہا تب تک تو ٹھیک پھر اس کے بعد بخار آ جاتا تھا تو دو تین دن سے چار دنوں سے میں مسلسل دوا لے رہا ہوں جی آں جوڑوں میں تو نہیں جوڑوں میں تو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بس یہ ہے کہ پہلے دن اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب جو ہمیں جوڑوں میں تو خیر درد نہیں ہوتا اچھا سر بھاری بھاری رہتا ہے اور سر گھومتا رہتا ہے ایسے چکر آتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب نمبر لگا دیتے ہیں کل گیارہ بجے کا مجھے میرا نمبر اپوائنٹمینٹ لگا لیجیے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر پھر کل کل کل میں کلینک پہ آ کے دکھا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر